اتر پردیش میں پیروی کیے جانے والے مختلف مذاہب ماحولیاتی پائیداری یا تحفظ کے مسئلے کو کیسے حل کرتے ہیں ماحول موافق طرز عمل تحفظ سے متعلق اقدامات ماحولیاتی یا یہاں دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں جو اسلام کے چاہنے والے ہیں وہ تو شریعت کے بطور جو ان کے قاضی ہیں ان کے متعلق اپنے مسئلے حل کرتے ہیں جو ان سے نہیں ہوتے تو یہاں کا آئین ہے اور جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کے یہاں پنڈت وغیرہ ہیں جو ان سے مسئلے حل نہیں ہوتے تو گرام پنچایت ہے پردھان ہے اس کے متعلق یہاں مسئلے حل کیے جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے یہاں کا جو آئین ہے بس اس کا سہارا لیتے ہیں باقی اس کے علاوہ اور کوئی اقدامات نہیں